میں کتابیں تو بہت پڑھتی ہوں مگر میں کہانیوں قصے والی کتابیں بہت پسند کرتی ہوں جیسے کہ خاتون مشرق ہوا پڑھتی تھی جسے پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اسی میں کا ایک کردار ہوں اور میں ایسا محسوس کرتی تھی کہ یہ صحیح کسی پہ بیت رہی ہے اس طرح سے مجھے احساس ہوتا تھا کہ یہ سب اس پہ کہانیاں صحیح ہوتی ہیں اور یہ خیالات آتے تھے کہ سچ میں کچھ ایسا ہوتا ہے پر ایسا نہیں رہتا وہ صرف خیالات ہی رہتے ہیں اور میرے بک ریڈنگ کلب میں شامل ہونے کا ارادہ ہے بس